بھارت میں دیکھے جانے والے مقامات مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں کچھ لازمی طور پر دیکھے جانے والے مقامات یہ ہے بھارت میں تاریخی مقامات بہت سارے ہے جیسے تاج محل قطب مینار اور ریڈ فورٹ یہ یہاں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں بھارت میں مختلف دینوں کے مقدس مقامات بھی ہے جیسے کہ بدری ناتھ مندر گلندرا اور جگن ناتھ مندر یہاں کے لوگ اور دنیا بھر سے آنے والے معتقدین کی زیارت کے لیے آتے ہیں بھارت میں کئی جگہ ہے جو تبھی اس ان کی بنا پر مشہور ہے جیسے کی کشمیر کے منظرنامے اور کیرلا کی ساحلی زندگی لوگ وہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں بھارت میں فرہنگی اور کلچرل مقامات بھی ہے جیسے کہ نیشنل میوزیم اور قومی کارٹ گراؤنڈ یہاں دنیا بھر کے کلچرل پروگرام اور میلے منائے جاتے ہیں یہ مقامات مختلف وجوہات کی بنا پر دیکھے جانے والے ہے جیسے تاریخ دین طبیعت اور فرہنگی